हेलो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओला कैब बूक करी थी हमको बाहर जाना था तो अभी क्या हुआ जिनके साथ मुझे जाना था फैमिली मेम्बर्स के तो वो फैमिली मेम्बर आ नहीं पाए हैं तो आज का मुझे डिलै करना है और मैंने जो आपको हंड्रेड रुपीस भुगतान किया था वो मैं आपको अपना नंबर बता देती हूँ ऑनलाइन नंबर तो आप उस पर रिटर्न कर दीजिएगा मेरी राशि को थैंक्यू